जेना दुसुत्ती पर विभिन्न तरहके बुनाइ कऽ सकैत छी जेना ओहि पर तरह तरहके फूल बनाकऽ रङ्गोली बनाकऽ बना सकैत छी जाहिमे जेना भगवान सभकेँ फोटोके चित्रकारी कऽ सकैत छी दुसुत्ती पर कृष्ण जी भोले बाबा विभिन्न प्रकारके बुनाइ कऽ सकैत छी आओर जेना प्लास्टिकके दुसुत्ती अछि ओहि पर नाम लिखकऽ बना सकैत छी आओर गुलाबके फूल तोता भोले बाबा खरगोश अन्य प्रकारकेँ चित्रकारी कऽ सकैत छी बुनाइ कऽ सकैत छी आओर भी तरह तरहके बुनाइ कऽ सकैत छी जेना सुइटर भेल दस्ताना भेल मोजा भेल ई भी बना सकैत छी आओर बना सकैत छी आओर तरह तरहके बुनाइ कऽ सकैत छी आओर जेना पैर पोछना भेल ओ भी पन्नीके भी बनैत छै फाड़ि कऽ आओर ओकर बुनाइ कऽ सकैत छी आओर साड़ीके भी मे के भी बनैत छै हुनकर कोरी काटि कऽ आओर बान्हिके हुनका क्रूससँ बुना बुनि सकैत छी आओर भी तरह तरहके बुनाइ कऽ सकैत छी पैर पोछना बहुत ही तरह तरहके बनैत छै पन्नीके बनैत छै साड़ीके बनैत छै ऊनके भी बनैत छै आओर अन्य भी प्रकारके बनैत छै दुसुत्ती भी दुसुत्तीके भी पर्दा बनैत छै बिछौना बनैत छै आओर तकिआ कभर भी बनैत अछि आओर ओहि पर तरह तरहके नाम भी लिख सकैत छी गुलाबके फूल गुलाबके फूल तोता खरगोश बहुत ही तरह तरहके बना सकैत छी बुनाइ कऽ सकैत छी और आओर नेट पर भी नाम भी लिख सकैत छी दिलमे भी नाम लिखैत छै दोनो दुनू जोड़ाके आओर अन्य प्रकारकेँ बुनाइ कऽ सकैत छी आओर दुसुत्ती पर दुसुत्ती पर बहुत ही तरह तरहके गेट पर्दा बनैत छै तकिआ कभर बनैत छै गेटके पर्दा बनैत छै बहुत ही अन्य प्रकारके बुनाइ कर सकैत छी इहे बुनाइके विभिन्न विभिन्न प्रकार बुनाइ कऽ सकैत छी स्वेटर मोजा भी बुन सकैत छी क्रूस पर ऊन से तरह तरहके ऊनके स्वेटर बनैत छै मोजा बनैत छै दस्ताना बनैत छै जे बहुत ही तरह तरहके बुनाइ कऽ सकैत छी